जय झूलेलाल महाराष्ट्र में जेके माण्हू आहिनि उहे शिक्षा खे जाम महत्वु डींदा आहिनि महाराष्ट्र जी सरकारि बि शिक्षा खे जाम महत्वु ॾींदी आहे जेके माउ पीउ हूंदा आहिनि उहे पंहिंजी आर्थिक स्थितीअ खां अॻियां ॿारनि जी शिक्षा खे रखंदा आहिनि भले ई कहिड़ी बि आर्थिक स्थितीअ में हुजनि भले ई घटि में घटि फ़ीस वारे स्कूल में पंहिंजे ॿारनि खे मोकिलींदा पंहिंजे कॉलेजनि में मोकिलींदा पर हुननि जी शिक्षा कॾहिं न रोकींदा आहिनि मुंबई जेको आहे सिटी महाराष्ट्र में हू भारत जी आर्थिक राजधानी च च कहलाई वेंदी आहे छो त हुनमें शिक्षा जो शिक्षत माण्हू जाम आहिनि भा विश्व जा शिक्षित माण्हू हिते अची करे पैसा कमाईंदा आहिनि पंहिंजी शिक्षा खे वधाईंदा आहिनि ऐं ॿियनि खे शिक्षा ॾींदा बि आहिनि जेके हिते कॉलेज ऐं स्कूल आहिनि हू स सॼे विश्व में फ़ेमस आहिनि छो त हिन हिते जेके पढ़ाईंदा आहिनि हो तमामु एक्सपिरीअंस्ड माण्हू हूंदा आहिनि माहिरु माहि माण्हू हूंदा आहिनि तमामु कॉलेज जेके मशहूर आहिनि हुननि जा कुझु नाला आहिनि में कॉमर्स ऐं लॉ जे लाइ एन एम आहे एम एस स्वामी विवेकानंद असांजो सिंधी कॉलेज जय हिंद असांजो सिंधी कॉलेज एच आर कॉलेज आहे मेडिकल में कुझु फ़ेमस नाला आहिनि त गुरूनानक खालसा कॉलेज आहे एम ए टी युनिवर्सिटी आहे कोकिलाबेन हॉस्पिटल आहे जिते माण्हू मेडिकल जी प्रॅक्टिस करण लाइ ईंदा आहिनि ऐं जाम शिक्षा हासिल कंदा आहिनि हिनजे मुकाबले सां भारत जे अन्य राष्ट्रनि जे मुकाबले महाराष्ट्र जो जेको शिक्षा रेट आहे उहो बि जाम वधीक आहे छो त सौ मां अठ त्र्यास सौ मां अठहठ माण्हू शिक्षत आहिनि हिते अगरि छोकिरियुनि में गिनती की जाए त पंजहतर माण्हू पंजहतर छोकिरियूं सौ मां शिक्षित आहिनि ॿ असांजी जेकी सरकारि आहे महाराष्ट्र जी हुननि जाम स्किमियूं बि कढी कढ़ियूं आहिनि जेके ग़रीबु ॿार आहिनि हुन्हनि खे फ्री में मुफ़्त में शिक्षा ॾिया ऐं जेकी मंझदि जी रोटी आहे उहा फ्री में मिलंदी आहे कुझु कुझु बार त रोटीअ जे बहाने ई स्क शिक्षा स्कूल में वेंदा आहिनि पढ़ाई बि करे ईंदा आइनि ऐं रोटी बि खाई ईंदा आहिनि हिन करे महाराष्ट्र जो शिक्षा रेट जाम वधीक आहे जय झूलेलाल